سفر کا انتخاب کرنے کے لیے میری پسندیدہ جگہیں مختلف نوعیت کی ہوتی ہیں جو ہر موقع پر مختلف تجربات فراہم کرتی ہیں میں نے سمندر اور پہاڑ اور تاریک مقامات پر سفر کیا ہے اور ہر جگہ کا اپنا انوکھا سحر ہے سمندر سمندر کی فضاء میں ایک خاص کشش ہوتی ہے کشش ہوتی ہے لہروں کی سرسراہٹ اور نمکین ہوا میں سکون محسوس ہوتا ہے میں ساحل پر وقت گزارنے کو ترجیح دیتا ہوں جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور سمندر کی لہریں کنارے پر ٹکرا کر موسیقی کے مانند گاتی ہیں مثال کے طور پر مالدیپ یا کیریبئن کے سمندر کی خوبصورتی خواب کی مانند ہے سمندری سفر مجھے سکون تازگی اور تفریح فراہم کرتا ہے پہاڑ پہاڑوں کی بلندیاں اور ان کے درمیان چھپے ہوئے قدرتی مناظر دلکش ہوتے ہیں میں بائیکنگ اور ٹریکنگ کے لیے پہاڑی علاقوں کا انتخاب کرتا ہوں جیسے ہمالیہ یا راکی ماؤنٹینز یہاں کی ٹھنڈی ہوا صاف فضاء اور دور دراز مناظر میرے دل و دماغ کو تازگی بخش دیتے ہیں یہاڑوں کی چڑھائی چڑھائی ایک چیلینجنگ تجربہ ہوتی ہے جو جسمانی اور ذہنی طور پر تازگی لاتی ہے تاریک مقام تاریکی میں سفر کرنے کا اپنا مزہ ہے جیسے کہ غاریں یا رات کے وقت بیابان مقامات غاروں میں قدرتی کمرے پتھریلے راستے اور مٹی کی خالص وہ خاص تجربے کا حصہ بنتے ہیں ان مقامات پر انسانی زندگی کے آثار کم ہوتے ہیں اور ایک پر امن خاموشی کا احساس ہوتا ہے جو سکون دیتا ہے ان تینوں نوعیت کے مقامات میں ہر ایک اپنے طریقے سے منفرد اور دلکش ہے سمندر کی گہرائی پہاڑوں کی بلندی اور تاریکی کی سکوت ہر سفر کو مخلتف تجربے سے بھر دیتے ہیں میں اپنی ہر سفر میں مخلتف پہلوؤں کی تلاش کرتا ہوں جو مجھے نئی باتوں کا تجربہ فراہم کرتا ہے اور زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنے کا موقع دیتا ہے